हा हा नमस्ते तव्हां केरु केरु था ॻाल्हायो शहजान गर्वी चौक मां ऐं इअ इअ हरकत किथे थींदी आहे मुसीबला चौक

अच्छा इहा रोज़ जी प्रॉब्लम आहे तां हिकु सां हुआ कि न ॿियनि सां बि हुआ ज्योष्ती पराजय जे शास्त्री मार्केट में कला मार्केट में भले तव्हांजी अञा वरी हफ़्ते असां गोर कंदासीं उन्हनि जे मथां एक्शन खणंदासीं पर इहा जेकी फरियाद कयो था उन में ॿ चारि ॼणा गॾु थी सघंदव तव्हां ज़रूरु त पोइ ताव्हां जेको चओ था न त अॼु पोइ भई एप्लीकेशन ॾियणी आहे अर्ज़ी ॾियणी आहे उहा त्यारु कयो असां तव्हांजे ॻाल्हि ते पूरो पूरो ध्यानु ॾींदासीं पंहिंजा माण्हू बि तव्हांखे मोकिले ॾींदासीं कलाकु कलाक में जरूरु जरूरु सरदार पुराजी अई बकाला मार्केट आहे उते भई इहे हरकतियूं थियनि थियूं हिकु ॼणे सां न पर तमामु तमामु सां थियन थियूं इहा अर्ज़ी आहिनि त अठ ॾह ॼणा गॾु थियो इहा अर्ज़ी लिखियो लिखो उन में सभिनीनि खां साइन वठो अर्ज़ी व्यवस्थित लिखो ए हा हा